हाँ जी सर हाँ जी सर बोल तो रहें सुनाइए हाँ दूध डेरी से बोल रहें सर अच्छा सर कितना चाहिए आपके लिए दूध अच्छा बीस लीटर मिल जाएगा सर दाम तो साठ रुपये का लीटर चल रहा है सर नहीं वो तो ठीक है लेकिन अपने दूध में और बाहर के दूध में फ़र्क आता है इसलिए चार तो होगा और दो भी है कितना लोगे आप नहीं वो तो बात ठीक है लेकिन उनके दूध में मेरे दूध में साहब फ़र्क है भाई मेरा तो हाँ हाँ हाँ चलो आप आपको पचपन रुपये में लगा देंगे सर इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा सर नहीं तो दूध में भी इस फ़र्क है ना सर अपने में प्योर दूध मिलेगा आ ए एस मार्क का मिलेगा हाँ कब उपलब्ध हो जाएगा कितने बजे चाहिए सर आपको अच्छा अच्छा ठीक है सर मिल जाएगा आप आ जाना हाँ पचपन ही रहेगा अब और वीक राइट ट्राई करलो आप बाज़ार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं वो भ नहीं वो तो कर देंगे लेकिन नहीं वो तो बात ठीक है लेकिन आपने ट्राई किया होगा न क्या भाव बताया उनके लिए हाँ हाँ तो क्वालिटी के हिसाब से भाव है साब दूध का तो अपने यहाँ पे तो पचपन लगेगा सर जी सर और पहले आपको एडवांस पहले आपको कुछ एडवांस देके जाना पड़ेगा सर जो भी है आपको एडवांस देना पड़ेगा कुछ रुपये हाँ तीस परसेंट देके जाना पड़ेगा सर हाँ उसका अलग से चार्ज होगा सर उसका सर पांच सौ रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे सर पहुंचाने के हाँ बिकुल आठ बजे पहुंच जाएगा सर और और हाँ और क्या सहायता कर सकता हूँ सर आपकी ठीक है ठीक है मैं कस्टमर आपका एक बंदा भेजता हूँ मैं अपना और आपके पास पहुँच जाएगा आपका एड्रेस दे देना मुझे ठीक सर आप बता देना फिर जो भी एड्रेस है आपका ओके ठीक है धन्यवाद